नमस्ते मैडम हमें घर खरीदना है नहीं हमें मार्केट में चाहिए घर चाहे जितना महंगा होगा आप घर बताइए दिखाइए हम खरीदेंगे हाँ हमें बना बनाया ही घर चाहिए तीन कमरा चाहिए डराइंग रूम चाहिए हॉल चाहिए किचन बाथरूम चाहिए और लायट्रिंग रूम टाइल्स वाइल्स लगा है

हाँ हमें बिजली बत्ती चहिए एक लाइट वाइट हमेशा रहे और मार्केट रहे पास में सब चीज का सुविधा रहे अच्छा से हाँ हमें मार्केटे में चाहिए पानी वानी का सुविधा हो बिजली का सुविधा हो हाँ कोई बात नहीं है ले लेंगे हम लेकिन सुविधा सब होना चाहिए पैसा इतना खर्चा करेंगे तो सुविधा हर चीज चहिए न हमको उसमें जगह सब कुछ रहे वहाँ मार्केट कितनी दूर है वहाँ से और अगल बगल देख लीजिए थोड़ा तो मार्केट चाहिए आने जाने में दिक्कत न हो रोड हो पास में कोई गली वली नहीं घर के आस पास गार्डन होना चाहिए

हाँ हमें लेना है चलिए दिखाइए हमें लेना है घर साफ सफाई होगी वहाँ की साफ सफाई वहाँ पे है हमें टाइल्स वाइल्स लगा हुआ चाहिए कमरा हमको तीन कमरे की चाहिए तीन कमरा लैट्रिंग बाथरूम किचन डाइंग रूम बेड रूम चलिए ठीक है ओके